ہلو جی بولیے جی ہم رویل بیکری سے ہی بات کر رہے ہیں بولیے اوکے جی ہمارے پاس بلیک کرنٹ ہے پائن ایپل ہے چاکلیٹ کیک ہے بلیک فورسٹ بھی ہے جی فائیو ہنڈریڈ پر کے جی میم نہیں فائیو ہنڈرینڈ پر سب کے الگ الگ ریٹ ہیں آپ کو کون سا چاہیے جی جی ہم کرتے ہیں کسٹمائزر سب کرتے ہیں ہم جی ہوم ڈیلیوری ٹو کے جی کا بلیک فورسٹ اوکے وہ میم فائیو ہنڈریڈ پر کے جی ہی ہے اس کی پاؤ جی آپ ہمیں ایڈریس سینڈ کر دیجیے ہم آپ کو بھجوا دیں گے نو نو فری آف کاسٹ ہے میم ڈیلیوری فری ہے جی جی اوکے میم اوکے جی وہ آپ کی پہ اوپر کرتا ہے ڈپینڈ آپ جو چاہیں اوکے اوکے میم تھینک یو